ہاں اسکالرشپ تو سبھی کو ملتی ہے جیسا کہ بچیوں کو ملتی ہے اسی طرح بچوں کو بھی ملتی ہے ایک اسکالرشپ ہے جس کا نام این ایس پی ہے نیشنل اسکالرشپ پورٹل ہے وہ وہ اپنے پرائم منسٹر نریندر موڈی جی کی طرف سے ہوتی ہے اس میں جینڈر ڈیفرینسیز کچھ بھی نہیں ہوتی ہے جو گلس بوائز سب کو ایکولی اسکالرشپ ملتی ہے جو بچے اچھا پڑھتے ہیں ان کو بھی اچھی اسکالرشپ ملتی ہے